औ हेल्ल' औ औ औ ओमफ्राय नोंथाङा सोरमोनलाय औ आं गारि सालायो औ औ माबाफोर ओमफ्राय गोनांथि दंमोन नामा

आंनि गारियाथ' बांद्राय गेदेर नङा ओरैनो आंजोंहाय सिगाङाव सासे जिराय जायो आरो उनावहाय सानै जिराय जायो आरो साथामनि केपासिटि दङ उनावहाय साब्रै गाखो जानाय नङा मा औ खैला मैला बाजारा मंगलबार बारायखालि जायो आरो ओमफ्राय नोंथाङा मा माब्ला थांनो सान्दों

ओरैनोथ' लामानि अब'स्थाया बेराट गाज्रि आरो बेनिखायनो आं साथामनि केपासिटिल' दं आंनियावहाय नोंसोरो साबा थाङोब्ला जोबोर खस्थ' मोन्नांगोन मानो होनोब्ला लामाया बेराट गाज्रि दासिमबो सरकारा नायथ'वाखै लामानि कन्डिस'ना बेराट गाज्रियैनो दं औ साबा थांजानाय नङा मानो होनोब्ला लामाया बेराथ गाज्रि ना नोंसोर नोंथांमोनानो बेराट खस्थ' मोनगोन साबा गाखोयोब्ला माथो होनबावनो दाबो नायसन्नो रोङा सरकारा पाब्लिकफ्रासो बेराट खस्थ' मोनसै पाब्लिकफ्रालाय डिमान्ड खालामो एम एल ए एम पि फोरनिआव नाथाय एसेबो नायस'ना बिसोरो औ औ लामा मोजां मोनब्ला थांजायोमोन आरो ओमफ्राय लामाया बेराट गाज्रिना नोंथांमोना साबा जिरायोब्ला जिराय जागोन नाथाय बेराट खस्थ' मोनगोन आरो नोंसोरो साब्रैब्ला औ नोंसोरो खस्थ'खौहाय सहायनो गोसोब्ला जागोन औ औ औ औ औ औ ओमफ्राय नोंथाङा माब्ला थांमारनो नागिरदों बाजाराव औ औ औ दे औ औ